अजकल्ल दे बच्चे ना जेह्ड़ी खेल्लां पैह्लें खेलदे हे ना हून ओकड़े बच्चे ओह् खेल्लां ना अजकल्ल निं खेलदे हैन ते अजकल्ल नमियां खेल्लां चली दियां अजकल्ल होई गेआ कि एह् चिड़ी छिक्का खेलना बैट बाल खेलना ते हाकी होई गेआ फुट्टबाल फुट्टबाल होई गेआ मतलब एह् किश बच्चे अजकल्ल दे खेलदे न ते ओह् बी बड़े घट्ट खेलदे न कि जैदा ना एह् फोन्नै एह् फोन्नै बिच्च गै रौंह्दे बिजी होंदे बिजी गै रौंह्दे न जैदा ते मेरा मुड़ा ना उस्सी ता स्टार्टिंग दा उस्सी बैट बाल खेलने दा ते कब्बडी खेलने दा कुदै कुदै बी शिंज अवै न ते ओह् उत्थै चली पौंदा घुलने गी ओह् बड़ा भला कि हून में बड़ा ओह् बनी गेदा है निक्का गै हाल्ली ओह् पर उस्सी कब्बडी खेलने दा ते घुलने दा शिंजें जाइयै बड़ा ओह् शौंक ऐ उस्सी ते ओह् चली पौंदा ते पैह्लैं पैह्लैं पैह्लैं ते भाई बड़ियां खेल्लां होंदियां हां पैह्लैं पैह्लैं ते खो खो होई गेआ ते बच्चे ओह् कदैं ओह् गुल्ली डंडा खेल्ला दे कदैं किश खेल्ला दे हून ओह् ते रेहा गै निं ना सारा किश अजकल्ल फोनै बिच्च गै ऐ जो बी ऐ ते फोन सारा फोनै बिच्च गै खेलदे न सारे